ॿियनि भाॼीयुनि जी तुलना में असां वटि बि सुठा सुठा नवा नवा थिएटर आहिनि सिलवर टाकिज शंबू सिलवर टाकिज नीरज टाकिज सुठा सुठा थिएटर एसी थिएटर मित्तल माल आहिनि ॿियनि भाॼीयुनि जी तुलना में प्रदशनियूं बि असां वटि लॻंदियूं आहिनि किताबनि जा बि सुठी प्रदशनियूं लॻंदियूं आहिनि उनमें साहित्यक आध्यात्मिक किताबियूं बढ़िया मिलंदियूं आहिनि तक्षशिला संगीत महाविध्यालय में बि रस सुठा प्रोग्राम थींदा आहिनि सांस्कृतिक कार्यक्रम थींदा आहिनि द्वारका भवन में बि सुठो सुठो प्रोग्राम थींदो आहे